पेडे जिलोबी खाजें फेणोऱ्यो चिकली दोश दोदोल नेवरी बीफ बिबिका शंकर पाळी मुगांचे लाडू भूक कड्याचे तांदळाचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू आले बेले चे शेवाचे बोलिना काजूर शेवयो शेवयांची खीर पुरण पोळी तांदळाची खीर मुगाचें तें कण मणगणें भाकर खाडी गुलाबजाम रसगुल्ला कुवळ्याची कापां शे शेवेची कापां शिरो हलवो हालवो काजुराचो हालवो साकरभात केल्याचो हालवो पेराचो हालवो र रबडी बर बर्फी बिंयाचे लाडू बेसन लाडू रवा लाडू साबू तांदळांची खिचडी गुलाब जाम

पंचकाद नारलाची सत्व शंकर कश्टर्ड वापळो पातोळ्यो गोडशें